नमस्ते आप ठेकेदार बोल रहे हो सर आपको ये यहाँ की रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्ट दिया हुआ था पर्याय नगर से ले के बदास्या मदेना कॉलोनी वगैरह की अभी तक काम अभी तक आपने काम कम्पलीट नहीं किया हुआ है पेमेन्ट आपको पाँच करोड़ रुपए कर दिया है ना पहले एडवांस और कितना चाहिए नहीं तो आपको हमने पहले इतना एडवांस तो दे रखा है आगे से अभी और आएगा तब आपको देंगे न पर आपने काम तो स्टार्ट नहीं किया हुआ है अभी तक लो चलो आपको दो करोड़ रुपए और डालते है आप काम स्टार्ट कराओ लोगों की कम्पलेन बहुत सारी आ रही है कि रोड खराब हो रही है आपने अभी तक ठीक नहीं करवाई हुई है जब आपको पैसे सैंक्शन हो गए है आगे से होगा तभी आयेंगे न आपके पैसे तो आपको काम तो स्टार्ट करवा देना चाहिए था और सारे कारीगर वगैरह आपने लगवा दिए है या नहीं लगवा दिए है सर तो आपको पेमेन्ट पाँच सौ आठ करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करवा दिए हैं न आपके फिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है माल माल का तो लग रहा है तो आपको पहले स्टार्ट तो करवाना पड़ेगा थोड़ा सा माल खरीदो थोड़ा कारीगर को आपको एडवांस दो और काम स्टार्ट कराओ बाद में जैसे काम देखेंगे पर्फोमेशन देखेंगे वैसे वैसे पैसे बढ़ेगा न मैडम ऐसे कैसे बढ़ जाएगा बताओ आप मुझे जो आपको कल मशीनें कितना लगेगा फिर भी बताओ कितना टाइम लगेगा आपको रोड काम स्टार्ट करवाने के अन्दर दो तीन दिन हो गए सर आपने कितना टाइम लग ले लिया है गा देखो

आपने नक्शा वक्शा भी नहीं भेजा इंजिनियर को नहीं भेजा हुआ हेगा ना नक्शा भेजा और वो किसी तरह से कहाँ से कहाँ तक का काम करवाओगे कैसे करवाओगे कोई नक्शा भी आपने अभी तक इंजिनियर नहीं भेजा हुआ है आपका काम बहुत ढ़ीला हेगा आपके साथ वो भाई साहब बोल रहे थे हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हेगा अभी ये नहीं कि मैं टाइम से काम करके दूँ फिर और टेंडर कैसे अभी देंगे सर आपको हम बताना तो जब एक ही काम दिया है उसके अन्दर आपने इतना लेट कर दिया हेगा तो किस तरह आपको दूसरा टेंडर दें अभी तक नक्शा ही बना रहे हो रोड तो पूरी ही बोली न आपको ये अपने यहाँ से पर्याय नगर से ले के मदेना कॉलोनी बजार से वाला रोड मदेना कॉलोनी के अन्दर घुसते है वो वाला रोड और बाद में अशोक कॉलोनी की तरफ अपने चलते है वो रोड चार रोड तो हो गई थोड़े थोड़े कर थोड़े इधर थोड़े उधर एक सारे एक ही जगह पर आपने सारे कारीगर लगा दिए सारे थोड़े थोड़े इधर उधर दोनों तो तीनों चारों तरफ लगाओ ताकि काम कम्पलीट हो जाए आपको सात करोड़ रुपए तो हमने एडवांस दे चुके हैं मैडम और अभी तक आपने काम स्टार्ट नहीं करवाया हैगा एक मीटर रोड के लिए क्या वो तो मैडम लगना है वो तो लगना ही लगना है माल पर आपको एडवांस तो हमने दे चुके है न तो आपको और काम आगे बढ़वाना चाहिए था न पक्का कल से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ओके